इत मतलब जेह्ड़े एफ्फर्ट्स जेह्ड़े हैन ओ डोगरी नू प्रिसर्व जां प्रमोट करने लेई जेह्ड़े होने चाहिदे सब तो कोला पैह्ले जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् स्कूलेंई कालेजें ई यूनिवसटी यूनिवर्सिटी बिच इक ओहदा लब्भना चाहिदा कि जेह्ड़े बच्चे न ओह् डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् कंपलसरी करी ओड़नी कि थो निक्का हारा जेह्ड़ा ओह्दा पीरियड ऐ ओह् डोगरी लेई बच्चें आस्तै रक्खी'उड़ना की दस पंदरा मिंट बिच आए ओह बच्चे ओह् डोगरी पढ़न ते जेह्ड़े स्टार्टिंग बिच इंग्लिश सिक्खा दे न जि'यां अज्जकल ते मोस्ट आफ मोस्ट आफ दा पेरेंट्स जेह्ड़े हैन ओह् एह् चाह्ंदे न जेह्ड़े साढ़े बच्चे न ओ इंग्लिश बोलन जां हिंदी बोलन शैल करियै डोगरी बिच उं'दा कोई इंटरेस्ट निं ऐ पर मेरा मन्नना ऐ कि उ'ने पैह्ले हिंदी जां इंग्लिश कोला पैह्ले डोगरी पढ़ानी चाहिदी ते डोगरी पढ़ान दा एह् सब तों ना बेहतर तरीका ऐ जेह्ड़े स्कूल बिच जां कालेज बिच पंदरा पंदरा मिनट हर बच्चे नू क्लास जेह्ड़ी ऐ ओह् एटैम्पट करनी डोगरी दी और डोगरी दी स्ट्रिक्नेस्स करनी कि तुसें आना ही आना ते पढ़ाने और इक टीचर नै पढ़ाना ही पढ़ाना कि डोगरी बिना तुंदा कोई अटेंडेंस नेईं लग्गनी मेरे लेई एह् जेह्ड़ी इक गल्ल ऐ एह् सब तो ज्यादा मतलब फोकस देने आह्ली गल्ल ऐ कि जेह्ड़ी डोगरी ऐ उसी मतलब वाइड लैवल बिच जेह्ड़ा ऐ ओह् इंट्रोडूस करना ते कालेजें जा स्कूलें पंदरा मिंट हर बच्चे नू थ्होने चाहिदे कि जेह्ड़ी मैम ऐ डोगरी दी ओह् आह्नियै उसी पढ़ा जां बच्चे दा इंटरस्ट लैवल जेह्ड़ा ऐ ओह् डोगरी बिच ज्यादा करना थ्रू अवेर्नेस होई कैंप लाइयै पोस्टर बनाइये एह् सारे तरीके कन्नै